آج کی سمئے میں ہندوستان کو الگ الگ چیلینجیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے کہ آرتھک وکاس جن سنکھیا سے جڑی سمسیائیں کشمیر مدعا شانتی اور سرکچھا میں کمی اور شکچھا پرگتی میں کرائسس آدی سرکار ان چیلینجیز کا سمادھان بھی لے کے وبھن اپائے اور یوجنائیں لا رہی ہے جیسے کہ آرتھک سمبردھی کو بڑھاوا دینا راجنیتک مدعوں کو سلجھانا شانتی اور آرتھک سہیوگ اور شکچھا سدھار کو بڑھاوا دینا